एकटा पंखा लेलहुँ रहऽ ओ पंखा डेढ दू महिनाके बाद ओ ओकर क्वाइल जरि जाइ छै आ अखन तक हम ओकरा चारि बेर पाँच बेर क्वाइल लगेलियैए लेकिन ठीक भए जाइत छै फेर गड़बड़ भए जाइत छै ओ पंखा बहुत स्पीडमे चलैत रहै यऽ लेकिन दस दिनके बाद ओ ओकर स्पीड एकदम खतम भए गेलय स्पीड एकदम नहि छै आ हरदम गड़बड़े रहय छै ओ पंखा हमरा लेखे खराब छै